मुझे विदेशी गुलाब के जो पौधे होते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गुलाबी जो गुलाबी रंग के और पीले रंग के नीले रंग के जो विदेशी जो गुलाब के जो फूल होते हैं वो पौधे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मैं उनको उगाना चाहती हूँ क्योंकि उनको लगता है मुझे उन पौधों को लगाने से मेरे और ज़्यादा बगीचे में चार चांद और बहुत ज़्यादा सुंदर वह लगेगा बहुत ज़्यादा अनोखे के बहुत ज़्यादा सुंदर वह जो फूल आते हैं गुलाब के मुझे वह बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं उनको उगाना चाहती हूँ